हॅलो हॅल् आं हांव वळवयच्यान उलयतां आं हां तुमी आंबें विकता आं हां कसले कसले आंबें आसा तुमचे कडेन आं हां मानकुरादाचो रेट कितें आसा तर सद्याक हय हां हां हां हां हां

आ म्हाका मानकुराद जाय आसले आमचें एक फंक्शन आसा घरा कडेन ताका लागून म्हाका आंबें जाय आसले कशे मातशें सवाय धरतले मूं न्हय मातशें सवाय धरत्ले न्हय

चड जाता न्हय आनी एक पन्नास रुपया कमी हय आं हां हां हां बरें बरें बरें बरें बरें बरें मागीर हांव बरें बरें बरें आं बरें हांव कळयता तुमकां मागीर हां आं बरें तर बरें